ہاں میں نے میں بہت پڑھی لکھی ہوں میں ڈگری بی ایڈ کرے ہوئی ہوں میں میری پڑھائی کے لیے میں بہت جستجو کی میں سب بھائیوں بہنوں میں چھوٹی تھی میرے پانچ بھائی تین بہنیں ہیں ہم لوگ ان سب میں چھوٹی تھی اور مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا میں تین سال کی عمر سے ہی میرے کو اسکول میں ڈال دیا گیا میں پڑھنے کے لیے بہت جستجو کرتی تھی بہت شوق تھا پڑھنے کا تو سب بھائیوں بہنوں کا دیکھ کے میں جانے کے لیے ضد کرتی تھی تو مجھے بھی ڈال دیا گیا میرے ماں باپ نے میری پڑھائی کے لیے بہت محنت کی اور مجھے ایڈمیشن دلائے پھر میں پہلے اردو میڈیم سے تھی ٹینتھ کلاس تک اردو میڈیم پڑھی نیو ماڈرن ہائی اسکول میں ٹین کلاس میں میں نے بہت محنت کی اور مجھے اچھے مارکس آئے فسٹ ڈویژن سے میں پاس ہوئی میں فسٹ ڈویژن سے پاس ہونے کے بعد میرے بھائی نے مجھے انٹر میں ایڈمیشن دلایا پھر اس کے بعد میں انگلش میڈیم سے پڑھی اسلامیہ ڈگری کالج پھر اس کے بعد وہاں کا ماحول بہت اچھا تھا پہلے انگلش میڈیم میں بہت پریشانی ہو رہی تھی لیکن بعد میں سب ٹھیک ہو گیا سب سمجھ میں آگیا اس کے بعد مجھے پھر وہاں پر میں نے ڈگری ہونے کے بعد وہیں پر اسلامیہ کالج میں جاب کرلی میں نے پھر اس کے بعد میں نے بی ایڈ کیا بی ایڈ میں رینک لایا مینا ریڈی سے میرے کو سیٹ مل گئی پرسیڈینسی ڈگری پرسیڈینسی کالج میں بی ایڈ کالج میں مینا ریڈی سے سیٹ ملی وہاں پر میں نے ایک سال پڑھا بی ایڈ میں بھی میں نے بہت محنت کی دن رات محنت کرتی تھی راتوں میں جاگ کر پڑھتی تھی اس کے لیے میرے ماں باپ بھائیوں بہنوں نے بھی میرے ساتھ دیا میں میرے کو لے کر جاتے تھے پڑھاتے تھے ٹیوشن بھی پڑھتی تھی اور اور میں نے بی ایڈ میں بھی بہت محنت کی اس کے بعد میں بی ایڈ کرلی بی ایڈ کرے بعد میں میں پرائیوٹ اسکول میں جاب کری پرائیوٹ اسکول میں جاب کرنے کے بعد پھر ایم اے اس کے بعد پھر میں یہ گورنمنٹ ٹیچر کے لیے اپلائی کری ٹیٹ ٹیٹ کے لیے کا ٹیٹ کے لیے پریپئر ہونا شروع کری اس کے بعد میں ٹیٹ کوالیفائی ہوگئی اس کے بعد ایم اے ایم اے اردو ایم اے سے اردو لٹریچر کیا اردو لٹریچر کیا اور دو سال کا ایم اے اردو لٹریچر کرنے کے بعد اس کے بعد یہ ٹیچنگ پوسٹ کے لیے کوشش کر رہی ہوں اس کے لیے ڈی ایس سی میں گروکلا میں کوشش کر رہی ہوں اور میرا دیکھ کر میری بھانجی نے بھی میری طرح پڑھنے اس کے اندر بھی پڑھنے کا جو جوش اور شوق تھا اس نے بھی اس طرح جستجو کی پڑھنے کی پڑھنے کی اور وہ اس میں اور وہ آج ایک گورنمنٹ ٹیچر ہے گورنمنٹ ٹیچر ہے اسی طرح میں بھی اب گورنمنٹ ٹیچر بننا چاہ رہی ہوں اس کے لیے بھی میں بہت محنت کر رہی ہوں